कुछ एहन संस्कृत उत्सवके आयोजन हम संस्कृतके मतलब उत्सव आयोजन अछि जे अहाँ मनाबै छी हम ई मनाबै छी संस्कृत पाबनिके दिन सब करै छी सङ्ग होली भरदुतिया राखी छैठ दीपावली एहन तरहके पाबनि मनबै छी संस्कृतमे जेकि हम होलीमे बहुत तरहके मतलब पकवान बनबै छी पूड़ी पुआ बहुत तरहके मलपुआ बनबै छी जब मतलब बनबै छी जेकि हमसब पूरा परिवार मतलब मिलकऽ ई पाबनि मनबै छी आओर ओकर बाद की कहै छै सब मतलब भरदुतिएके दिन मतलब भरदुतिएके दिन आबैए मतलब भाइ आबै छै जेकि भाइके मतलब आशा देखै छै भरदुतियाके नोत लै छै भरदुतियाके नोत लऽ कऽ की कहै छै अपन बहुत तरहके खुशी अपन भाइ भैयारी भाइ बहिन मिलकऽ मनबै छै मतलब राखीमे राखी एहन मतलब होइ छै जेकि भाइ बहिनके लिए बहुत तरहके खुशीके दिन होइ छै राखी राखीके दिन भाइ आबै छै कतौ भी बाहर कते भी बाहर भाइ रहै छै दूरमे तऽ ओ कोइ कोइ राखी तऽ कोइ दूरो भेज दै छै भए गेलैए आब ऑनलाइन करि दै छै भाइके नहि तऽ ओना भाइ जब रहै छै पासमे तऽ भाइ आबि जाइ छै भाइके साथ राखी बन्हबै छै जेकि हम हमहूँ ई बेर राखी मतलब अपन भाइ हमरो भाइ ई बेर आएल अइ ई बेर हमहूँ अपन भाइके साथ राखीके त्योहार मनैब छैठेके दिन छैठ भऽ गेल संस्कृतमे संस्कृतके छैठ भए गेल उत्सव मतलब जेकि मनाबै छी हमहूँसब छैठ ई छठीमे मतलब बहुत तरहके मतलब भए जाइ छै जेकि सूप आनै छी आओर छैठ दिन बनबै छी छैठ मनबै छी जेकि छैठके दिन भए गेल बहुत छैठमे मतलब आनै छी सूप आनै छी सूपमे सबचीज भरै छी फल फलहार सबचीज पुआ पकवान जे होइए सबचीज भरिकऽ छठी मैयाके सुबह शाम आओर सुबह पूजा करै छी शामोके पूजा करै छी सुबहोके पूजा करै छी आओर वएह मतलब फेर दीपोवलीमे भगवतीके पूजा करै छी आओर मतलब पूजा करिकऽ अपन जे होइए सबगोटा मिलकऽ दीप दिया जलबै छी दीपावलीके दिन आओर सब भगवती सबके प्रणाम करै छी मतलब माँ पप्पा सबके प्रणाम करै छी जे होइए दादा दादी सबके प्रणाम करै छी आओर ओकर मतलब जे अइ तऽ भए गेल संस्कृतमे भए गेल ई हम संस्कृतमे इएह सब होली भरदुतिया राखी छठीके पूजा करै छी दुर्गाके पूजा करै छी छठीमे भए गेल मतलब मैथिलीमे भए गेल संस्कृतमे दुर्गोके पूजा भए गेल दुर्गा माँके पूजा भए गेल जेकि दुर्गाके पूजा नओ दिनके होइए दशमीके तऽ दुर्गा मतलब माँ चलि जाइए जेकि छठी मतलब भए गेल दुर्गाके पूजा करिके